ہندوستانی کثیر الثقافتی کثیر لسانی اور مذہبی اعتبار سے متنوع ملک جس کی ثقافت ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتے ہیں یہاں کی ثقافتی روایت اور عقائد دنیا بھر میں منفرد اور نمایاں سمجھے جاتا ہے جے جے ذیل میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی ثقافتی روایت اور قواعد ہیں جو ہندوستان میں بہت نمایاں ہیں اور ہندوستان دوسری ثقافتوں سے کس طرح مختلف ہے ہندوستان کی نمایاں ثقافتی روایت اور عقائد روحانیت اور مذہب کا گہرا اثر ہندوستان میں ہندو مت اسلام بدھ مت سکھ مت جین مت عیسائیت اور دیگر مذاہب کے ماننے بستے ہیں یہاں مذہب صرف ذاتی عقیدت نہیں بلکہ طرز زندگی ہے ہندو مت میں کرما دھرم اور موکشہ جیسے روحانی تصورات بہت اہم بدھ مت میں میں مڈل پاتھ نروان کا عقیدہ سکھ مت میں سروات کا خدا اور سوام سیوا خدمت حل کی روایت اسلام میں نماز روزہ حج اور زکات جیسی بنیادی ستون مشتر کہ خاندانی نظام ہندوستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم اب بھی کئی علاقوں میں موجود ہیں جہاں ایک ہی گھر میں تین یا چار نسلیں اکھٹی رہتی ہیں تہواروں کا تنوع رنگینی دیوالی ہولی عید الفطر عید الاضحی گرو نانک جینتی کرسمس ان سب میں مذہب کے ساتھ ساتھ سماجی میل جول رواداری اور اتحاد نظر آتا ہے روایتی لباس اور زیورات خواتین کا ساڑی مردوں کا کرتا پائجامہ دھوتی پگڑی ریاست کے روایتی لباس الگ ہوتے ہیں زیورات خاص طور پر شادی بیاہ اور تہواروں پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں روایتی کھانے اور مہمان نوازی ہندوستانی کھانوں میں مسلوں مسالوں کا استعمال بہت خاص ہے مہمان کو خدا کا روپ سمجھنا وہ ایک عام روایت ہے ہندوستان دیگر ثقافتوں سے کیسے مختلف ہے وحدت میں کثرت ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سیکڑوں زبانیں تہ درجنوں مذہب اور ہزاروں تہذیبیں ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہیں دنیا کے اکثر ممالک نو یکسانیت پر چلتے ہیں جبکہ ہندوستان میں تنوع ہی اس کی پہچان روحانیت بمقابلہ مادیت مغربی دنیا میں زیادہ تر معاشرے مادی ترقی اور فرد کی آزادی پر زور دیتے ہیں جبکہ ہندوستان میں روحانیت اندرونی سکون اور خاندانی اقدار کی فوقیت دی جاتی ہے